मां तव्हांखे अब्दुल कलाम जे बारे में कुझु ॿुधाइण थी चाहियां अब्दुल कलाम भारत जो यारहों राष्ट्रपति हुयो उहो ॾाढो होश्यारु हुयो पढ़ाई में होश्यारु हुयो उहो साइंटिस्ट हुयो जंहिं चंड ते उहो पहिरों साइंटिस्ट हुयो जंहिं जेको चंड ते वियो अब्दुल कलाम

अॼु बि नालो आहे अॼु बि चवंदा आहिनि की अब्दुल कलाम जे बारे में कॾहिं कुझु कॾहिं ॿुधंदा ई रहंदा आहियूं कॾहिं छा ॿुधूं था कॾहिं छा हर कोई मां ईअं चवंदमि की हर कोई अब्दुल कलाम जहिड़ो ई पढ़ाई करे साइंटिस्ट थिए ऐं भ भारत खे अॻियां वधाए अब्दुल कलाम हिन भारत लाइ एग्ज़ाम्पल आहे जीअं की सफ़ाई वग़ैरह जे बारे में ॿुधायां जीअं हुते चंड जे बारे में ॿुधायो हुयो मां तव्हांखे की चंड ते वियो उहो पहिरों साइंटिस्ट हुयो हुन अहिड़ा ॾाढा ई घणाई कार्य कया जंहिंजो बुक में लिखियलु आहे कोई पढ़ंदो त हुनखे सॼो नॉलेज मिली वेंदो उहो पढ़ी करे बि अगरि कुझु गुण अब्दुल कलाम जा पाण खणी बि सघूं त पाण ॿियों कुझु न अॻियां त वञी सघंदा आहियूं न की भई अब्दुल कलाम जे बारे में छा सिखी सघंंदा आहियूं पाण जेको बि सिखंदासीं सुठो ई सिखंदासीं ऐं कोशिशि कयूं की हुनजो हिक बि गुण खणी सघूं त असांजे लाइ ॾाढो सुठो आहे असांजे ॿारनि लाइ बि ॾाढो सुठो आहे